हेल' हेल' आदा बे मैखुन फुलि बा माबा खालामनाया बोरै बोरै खालामनांगौ

दैयाव रुबावनांगौ फोराननानै

बेगर ए बेगरसो आरोना माबानांगौसो आरो गायनाय बायदि खालामनांगौ ना मा

औ मुसिहोनांगौ ए

ए ऩ' बानायनानै मा बुस्थुआ जेनेबा बे जिगाबखौथ' दानफ्लेबाय दानफ्लेनानै रुबाय रुनानै ओमफ्राय बे बुस्थुखौ माबाफ्राव सोनांगोन प्लास्टिकफ्राव ओरैनो खुलायैनो दोननांगोन ए औ आङो माने बानायनो नागिरदोंमोन नालाय मैखुन फाराम ओंखायनो

ओंखायनो बानायनो नागिरदोंमोन आङो ट्राइ खालामनायनो नागिरदोंमोन आं दे होनबालाय आदा औ दे औ औ दे औ दे दे